मछली पालन के साथ सीप पालन लाभदायक भी है नुकसानदायक भी है लाभ भी बहुत हैं और कुछ नुकसान भी हैं सबसे पहले मछली पालन के साथ सीप पालन करने से हमको दो प्रकार की आय मिलती हैं एक मछली पालन से जो आय होती हैं वो प्राप्त होती है सीप पालन से जो आय होती है वो प्राप्त होती है सीप पालन में जो उनके ऊपर का जो खोल होता है वो ज़्यादातर कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और उस खोल से उसमें चूना वगैरह की मात्रा ज़्यादा होती है तो उससे क्या होता है पानी भी अच्छा बना रहता है जल भी अच्छा बना रहा है जो मछलियों के लिए अच्छा होता है विभिन्न प्रकार के स्नेल होते हैं जो जल को अच्छा बनाए रखते हैं और एक दूसरे के दोनों पूरक होते हैं एक दूसरे को सहयोग करते हैं और नुकसान क्या है कुछ विभिन्न प्रकार के ऐसे सीप होते हैं जो छोटी मछलियों का भक्षण भी करते हैं तो अगर हम मछली पालन के साथ सीप पालन कर रहे हैं तो हमें ये बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि किस प्रकार की मछली किस प्रजाति की मछली का उपयोग हम अपने तालाब या फ़ील्ड में करते हैं अब इन ऐसी प्रकार की मछली का उपयोग करें जो दु एक दूसरे की दुश्मन ना बन जाएँ भक्षक ना बन जाएँ परभक्षी ना बन जाएँ इसीलिए ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है मछली पालन के साथ सीप पालन करने में